जैसा की आप जानते हैं कि लोग कहते रहे हैं कि दुनिया बदल रही लोगों के विचार क्या है तो लोगों के विचार है कई लोग है जिनके विचार अच्छे भी है और कई लोग है जो अलग सोचते हैं औ दुनिया बदलना दुनिया क्या बदल रही है दुनिया जैसी थी वैसी है लोग जो आ रहे हैं लोग कुछ अच्छा सोचते कुछ बुरा सोचते कोई सोचते दूसरे के सहायता करें कोई सोचता है कि अपनी सहायता करें किसी के पास कम पैसा है किसी के पास ज़्यादा है और जो जिसके पास ज़्यादा है तो वो ये नहीं सोचता कि हम किसी को देके थोड़ा दे देंगे तो कुछ अपने पास भी कम नहीं होगा अब आप सब जानते है कि जैसे कई लोग है कई लोगों पास फिल्मी इस्टार है उनके पास भी लोगों के पास इतना पैसा है और जो गरीब फुटपार्क पर है जो बाहर सोते है इनको कुछ दे देंगे तो उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर आज लोग ऐसे हैं कि सब अपना पेट भरने को देखते हैं आजकल कोई दूसरे की सहायता करने को नहीं देखता है अभी रोड पर कोई एक्सीडेंट भी हो जाय ना तो दस लोग आके वहाँ आजू बाजू खड़ा हो जाएंगे देख लेंगे वीडियो बनाएंगे मगर कोई ये नहीं सोचेगा कि उसको उठाते हैं हौस्पिटल पहुँचा देते है आजकल के जमाने में कोई ये नहीं देखता है कि दूसरे के सहायता करते सब ये देखते है कि हमको अपनी जेब भरना है अपन वीडियो बना लो चलो डाल देंगे वायरल हो जाएंगी ये देखते है आजकल कोई ये नहीं देखता कि अपन को वो व्यक्ति को भी अपन पहुँचा देंगे तो जिंदा बच जाएगा ये किसी को भी उसकी परवाह नहीं है आजकल लोगों को बस ऐसा है कि अपन को अपनी जेब भरना है अपन को अपने से मतलब रखना ये है आजकल लोगों के दुनिया किसी कि सहायता कर देगा तो कोई कोई अपनी इज्जत तो कम हो नहीं जाएगी ना ही किसी को कुछ हो जाएगा और दुनिया बदलने का क्या है दुनिया जैसी थी वैसी बस पहले ये थी कि घर नहीं थे अच्छे मकान नहीं थे आजकल सब पैसा आ गया है तो लोग मकान बना रहे घर बना रहे ऐसा है और दुनिया दुनिया में कई कुछ नहीं है लोगों की सोच अच्छी हो जाए तो दुनिया भी अच्छी है कई लोगों कि सोच भी अच्छी नहीं है कई लोग जो है जो अपनी भरने कि सोचते हैं वो कई लोग जिनके पास नहीं भी वो भी दूसरे के देखते कि नहीं यार थोड़ा सा है थोड़ा सा उसको भी दे देंगे तो वो भी खुश हम भी खुश मगर आजकल के दुनिया में लोग ऐसे कि दूसरे सबकी सहायता करते हुए चलो सब आजकल अपना पेट भरते हैं अपनी जेब देखते हैं लोग जाए भाड़ में आजकल लोगों को दूसरे से मतलब ही नहीं है कुछ प्रकार सब अपनी देखेंगे हाँ भाई हमारे पास है हम अच्छे हैं हमारे पैसा है हम बड़े लोग ऐसा है आजकल लोगों का